हांव म्हाका पडिल्लें धावेच्या परिक्षेक बरें मार्कस णव्वदाच्या वयर म्हजे ट म्हजी टक्केवारी आसली अकरावेक पावतकूत धावेचो अभ्यास पळोवपाक गेल्यार खूब सोंपो आसलो आमच्या टाइमाचेर सो जेन्ना इकरावेक पावलें तेन्ना दिसले की हे सुद्दां सगळें सोंपेत आसतले हे हेतून व्हडलेशें किदें आसा जेतून त्या खातीर इत इतलो अभ्यासूय जावना आनी इतलो अभ्यास करूं कसो दिसोकूय ना केन्ना जेन्ना पयली एग्जैम आयली तेन्ना कळोन आयलें की ही बाबा धा आजून परेन जितलें शिकला आनी कशें शिकला ती टेक्नीक हांगासर कशीच यूजान पडची ना सो आता हेच्या फुडें वच्चें पडटले तरी सुद्दां पयले एग्जामिक इतले वाइट मार्क्स पड नासले खंय तरी बरें मार्क्स पडलेले सो फुडे जेन्ना एटी मार्क्साची एग्जजाम येयली अंयशीं मार्क्साची येयली फुडें परत आनीक अंयशीं मार्क्साची येयली तेन्नाय तेन्नाय मार्क्स पड सकल पडत गेलें पडत गेलें आनी जी नाइन्टींची णव्वदावेली पर्सेन्टज आशिल्लीं ती खंय तरी सेवन्टीच्या रेन्जान आयलीं तशेंच टुवेलतान अकरोवेचो जो अभ्यास क्रम आसलो तो डिफीकल्ट आसलो सिलबसूय खूब मोठो आसलो सो तो कवर करप आनी तो कवर कांय करूं नासलो कितलेंत चैप्टर्स कितलें लेसन आमी स्किप केल्ले अशेंच जे शिकोनूच वचुंक नासली सो टुलेसताकुय कांय ते याद ये नासलें अशें दीसय नासलें की इकरोवेची बुकां उगडुन पळोवंक कशी अब बारावेचोच अभ्यास शिकता म्हणसर दीस सोंपतालो तो आनी हे कारण की अकरावेचो आमी काय शिकोनूच वचूंक नासली ती बारावेकूय पर्सेन्टज म्हजी एटीन येयली म्हणजे म्हाजो धावेच्या हेच्या कडसून सारके म्हजे सतरा टक्के म्हजें ड्रॉप जाल्ले सकल पडलेले हे म्हाका सारके याद आसा आनी तेन्ना धावेक त्र्याण्णव पडप आनी बारावेक सत्यात्तर पडप हेतून जो गैप आसलो तो तो गैप पळोवन पयली म्हटल्यार म्हाका आश्चर्य नासलें बट एका कडेन खंय तरी दुखूय आसले की आनीक मातशें करपाक जाय आसले तर सगळ्यां कडल्यान स सयऱ्यां कडल्यान रिलेटिवसा कडल्यान फ्रेन्ड्स फैमली सगल्या कडल्यान आयकपाक येताले की तुका अशें पडले की तुका अशें पडले हे पळोवन खूब वायट दिसलेले तर कॉलेजीन पावतकूच पयलीं कोविड आयल्लो आनी आता थर्ड यर येयलो जेन्ना सगळें स सा सगळे नॉर्मली चलपाक लागले तेन्ना खंय तरी चितलें की जी धावेन जो आपलो आपले जे नांव आसले ते परत एकदा खंय तरी करपाक जाय सो म पंद्रावेचे हे वर्स इतले हे इतले हे म्हणजे ते बारावे पर्यन्त जे म्हजे कुडके जाल्ले हे म्हाका खबर आसले बट हे कोणाकूत आमी दाखोवन दाखोवन दिव शकनासली बट हांवेन चितले की बाबा ओके चल खंय खयच्या तरी एक्स्टन्डा पर्यन्त ती परत तेन्ना हांव परत वयर हाडपाक आमी प्रयत्न करचें अशें दिसले म्हाका तर ते हांवे प्रयत्न करपाक सुरवात केली खंयसरू कमी पडपाक दिवक ना खंय तरी अशेंच आउटिंग्स जाताले फ्रेन्ड्स वयताली ऑर फैमली फंगक्शन आसताली खंयसर तेम आपले मातशें मन मारून स्वताक फाटी दवरले आनी फक्त अभ्यासाचेर लक्ष आपलो केंद्रीत केलो आनी फिजिक्स म्हणटकूत सगली म्हणटाली की फिजिक्स घेतला तुवें कित्याक घेतले इतले इतलो डिफकल्ट सबजेक्ट आसा कोण घेवपाक पळयना तूं घेतलो स्कोप खूब आसा बट तुजे कडेन जमतलें सगळ्यांक खबर आसली की शिकतले हे बट इतले जशें पयली शिकताले तशें शिकपाक मेळटले कांय तुका अशे म्हाका विचाल्ले गेल्ले बट हांवें अशेंच सोडून दिले आनी म्हाजेर जे म्हाका करपा जाय आसा ताचेर सारको लक्ष दिलो आनी पंद्रावेचे ते फर्स्ट एग्जजामीन्ग जे एटी मार्क्स एग्जजाम जाली सॅकंड यराक म्हणटुच हळू हळू हळू लीप घेत गेले मार्क्स थोडे थोडे वाडयत गेले आनी पंद्रावेच्या त्या फर्स्ट सेमिस्टर म्हणजे त्या पांचव्या सेमिस्टराक त्या आम आमी सोळा भुरगें आसा सोळा भितल्ल्यान म्हाज्या आनी सॅकंड टॉपर हेच्या हेच्या मर्क्सानी पांच पर्सेन्टाचो डिफरन्ट आसलो हांव एटी एटी पर्सेन्ट जाल्ल्यार सॅकंड टॉपर आशिल्ले ते सेवन्टी फाइव आशिल्ले सो ते फि फिजिक्सान येवन हांवें जी इतले क्वेस्चन सॉल्व केले इतले जी मेहनत केली जे कोणाकूच म्हज्या लागी येवपाक दिवंक ना ना खंंयच्या फ्रेन्डसा वांगडा भोंवले ना खंय गेले ना कांयच म्हणजे सारके फुल कट ऑफ करून जी मेहनत केल्ली ती ती पळोवन म्हाका याद येयली की हा चल परत एकदा हांव येयले ते टैन्थातलो ते नांव म्हजे टैन्थातले ती म्हाका जी म्हज्या बद्दल जी म्हाका डिग्निटी दिस्ताली ती म्हाका परत येयली कशी दिसली आतां परत तशेंच लास्ट सेमिस्टर आशिल्लो ताका अभ्यास करून जालो एग्जाम बऱ्यां भशेन जाली आतां रिजल्टाक रावला बट खबर आसा की खंय ना खंय की केन्नात जरीय सकयल पडले तरी म्हजे कडेन ती इतली कुवत आसा की हांव एक उबे रावून आपले सगले कुडके वांगडा हाडून परत फुडें वयतले हांव